जियां कि इस सुआल च मिगी पुच्छेआ गेदा पंज स्टेट दे बारे च सनाओ पैह्ले नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना हिमाचल प्रदेश दे बारे च दूए नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना पंजा दूए नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना पंजाब त्रीए नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना राज्यस्थान चौथे नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना हरियाणा पंजमें नम्बर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना उत्तराखण्ड